पाँच हजार कहलहुॅं से पाँच हजार हॅं नहि नहि नहि पोसेतै तब ने देबै नहि नहि पोसेतै चारि हजारमे लेबै नहि नहि पोसेतै नैहिये तऽ देबक हमे आनलियै जे भाव से तऽ हमरा बचतै तब ने देबौ बुझै छै तब ने जब दै छियै आनैमे लगै छै तब ने कहाँ सँ आनलियै ओ सभ तोरा हम बताए दियै बाहरसँ आबै छै कि आबै छै कि जा कतेक आठ हजारमे होतऽ आठ आठ हजारमे होतऽ हॅं पलङ्ग बनेबौ तब पचीस हजार लगतौ हॅं हॅं तऽ दस हजार होइए ने तोरा लग हॅं ओनामे केना लगतौ अभी सभ लगाइ लेबहो ने तऽ अढ़ाइ लाखमे लगतौ अढ़ाइ लाख लगतौ

तोरा सभकिछु ओहिमे सेटे दबौ अढ़ाइ लाखमे नहि नहि ओहि सभके बनौनी होइ छै हमे गाड़ीपर लादिके आनबाबै छी जौन बनिहार सभ नहि रहै छै फेर इहाँ बनौनी होइ छै ठीके छै